हँ हेलो हँ हम बाहरसे आएल छी हँ हँ हँ हम जे अएलहुँ हेँ आशा करऽ चाहै छी यौ सुनबाक आएल जे कि मिथिलाञ्चलमे बड़ धार्मिक अस्थान सब छै आओर मधुबनी सँस्कृति कला सेहो छै आओर से सब कहू धार्मिक अस्थान कोन कोन ठाम बढ़िआँ अछि

हँ हँ

हँ हँ हँ

हँ हँ

हँ एहिठाम हँ हँ

हँ हँ हँ हँ

हँ हँ आओर सरिसो पाहीमे सरिसोमे अयाची मिश्रके ओहिठाम खासे महादेव पानी उत्पन्न भेल छथिन यौ ओहिठाम सरिसोमे शङ्कर मिसर हँ हँ

हँ हँ हँ

हँ हँ भवानीपुर उगना महादेव ओहिठाम प्रसिद्ध छथि हँ आओर एहि सबमे भोजन तऽ बड़ प्रसिद्ध अछि मिथिलाञ्चलके यौ मिथिलाञ्चलके भोजन भोजन बड़ प्रसिद्ध अछि दही आओर तरुआ तरुआ तिलकोरके सेहो चाही हँ आओर यौ एहिठामके लोक तऽ एहिठामके लोक तऽ माछ आओर आओर सेहो खेनिहार सब बड़ भेटल भेटत कि नहि माछ तऽ बड़ लोक खाइ यऽ एहिठाम हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ

हँ

हँ आओर जे किछु चाही आओर जे किछु चाही से लगेमे बजार भेटत सरिसो पाही भेल अच्छा भगवती भगवतीपुर भेल हँ भगवतीपुर भेल आओर फुटानी चौक अपना सबके बस बस हाट बाजार लागऽ लागल हेँ बुझलिए ने हँ